आं खोनासंनो मोजां मोन्नाय माखासे मेथायफोरनि गेजेराव आलायारन सिनेमानि मेथायफ्रानो गाहाय बे सावथुना बर'नि गिबि आबुं महर गोनां सावथुन बे सावथुना जिगुजौ दाइनजिद' माइथायाव ओंखारदोंमोन बे मेथायनि बांसिन मेथायफोरानो जोबोद खाबजानाय आरो बे मेथायफोरखौ आं मख'नो लादों आं खोनायो खोमसि हर गेजेराव आलायारन सावथुननि टाइटेल सं आलायारन बेनि उनाव आंनि बे दोंसे मेथाय निजोम समाव जाखांफैयो बेफोर मेथायफ्रा जोबोद नेचारेल जोबोद खहाब गोनां बेफोर मेथायफोरखौ गोदोहाय उन्दै समाव टेप रेकर्डार नङाब्ला इमप्लिफाइयार बांसिनै बिदियावनो खोनासंनाय जायोमोन आथिखालावथ' जोङो बेफोरखौ मबाइलनि जोहैनो खोनासंनो हानोसै बेफोर मेथायफोरा जिउजों गोरोबनाय माखासे थासारिफोरजों गोरोबनाय जोबोद खोनासंथाव मेथाय जाय सावथुननि थाखाय भारत सरकारनिफ्राय बे सावथुना रजत कमल बान्था मोन्नो हादोंमोन जानो हागौ बेयाव मोगथाङारि जिउजों सुबुंफोरनि मोगथाङारि जिउजों सोमोन्दो गोनां माखासे थासारि जाथाय बेफोरखौ लानानै दिहुननाय बे सावथुननि मेथायफोरा थारैनो मख'नो गोनां बे मेथायफोरा अराय जिउनां बेखायनो बे मेथायफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनो आर बेफोरखौ उन्दै समाव जोङो आं मख'नाय इमप्लिफाइयार बा टेप रेकर्डार जायखौ जोङो आथिखालाव मबाइलनि जोहैनो खोनासंनाय जायो